हमरा इलाका मे क्रिकेट होइ छै कबड्डी होइ छै ई खेल सब हो गेलै अथी होल तऽ हिंसा उनसा होल तब यहाँ पर सबके बता पुलिसके बता देल जाइ छै जे यहाँ मैच उच है अहाँ सब अहाँ सब आयल करू सब जे दर्शक उर्शक रहय छै हिंसा के रोकलक ओकलक गाँव घरे जते आदमी रहलक सब मिलके हिंसा के रोकलक खेल कूद मे तऽ इसब होइते रहै छै गाँव घर के खेल कूद मे अक्सर ई होइ छै लड़ाई पीट हो जाइ छै कोइ भी खेल हो कबड्डी होल कबड्डियों मे जान बूझि करके कते के नाक मुँह तोरि देलक तऽ हिंसा बने दुनू तरफ के टीमके लड़ाई होल क्रिकेटोमे ई क्रिकेट होल चाहे फुटबॉल होल एहिसबमे किछु एहिसबमे जे होय छै ने हिंसा बराबर होइते रहै छै गाँव घर के खेल मे ईसब हर मैच मे हिंसा होइ छै बचाव कयल जाइ छै कमिटी रहै छै कमिटीके बात मानल जाइ छै आओर पुलिस भी रहलक पूरा बचाव केलक आओर आओर इहे सब होइ छै की जादा ही अथी ना होइ देलक मतलब मतलब की